मोब्लिबा जोंनि थाखाय गोनांथि जोंनि जिउ खुंनायाव जोंनो मोब्लिबखौ नांगौ नाथाय बेरा फारसेथिं बे मोब्लिबा जोंखौ मालाबा खैफोदावबो लाबोयो जेरैहाय जोङो जेब्लानोखि न'आव जोङो आखाइ सुनानै जेब्लानोखि सुइसआवहाय दांगोन बेवहाय जोंहा खैफोद खैफोद दङ बेवहाय जोङो बेफोर गासैनिफ्राय गोजान जानो थाखाय जोङो जेब्लानोखि जोङो आखाइ सुगोन अब्ला बे आखाइखौ सुनानै हुगारनैसो जोङो सुइसखौ होनो नांगौ नङाब्ला जोंहा खैफोद खैफोद दङ बेनिखायनो जोङो मोब्लिब बाहायनायनि सिगां जोङो खिसु जोङो नियम खान्थिफोरखौ जोङो मानि नांगोन खिसुमान जोङो सोलोंग्रोनांगोन बे मोब्लिबखौ बाहायनि सिगां जेरैहाय गोबां समाव जोंहा गोबां खिसु बुस्थुफ्रा मोब्लिबजों कानेक्ट जानाय इलेक्ट्रनिक बुस्थुफ्रा जेब्लानाखि दै नांनानै थायो अब्ला जोंहा बेयाव गिनांगौ दङ बेफोरनिफ्राय जोङो गोजान जानो थाखाय जोङो सांग्रां जानांगोन आरो नङाब्ला जोंनि गेजेराव गोबां खैफोदफोरखौ खैफोदफोरा सौफैयो बेनिखायनो जोङो बे खैफोदफोरनिफ्राय गोजान जानो थाखाय जोङो मोजां जोंनि बे मोब्लिबजों कानेक्ट जानाय मोनसे मुवाफोर बेखौ मोजांहाय नायनानै लाग्रोनाया जोंनि थाखाय मोजां

मोब्लिबा जोंनि थाखाय गोनांथि नंगौ दिनै मोब्लिब गैयाबा जोंहा जिउआ जेबो गैया बेवहाय जोङो जोङो जेब्लानोखि जोङो पस्ट मोब्लिबनि पस्टफोराव दाङोब्लाबो जोंहा खैफोद दोङो जोङो ट्रान्सफर्मा जेब्ला ट्रान्सफर्मा थायो बे खाथियाव थायोब्लाबो बेवहाय खैफोद जानायनि समभाबना थायो बेखाय जों बेफोर गासैनिफ्राय गोजानाव थानाया जोंनि थाखाय मोजां नङाब्ला खैफोदा जोंनि खाथियाव फैगोन